हाँ भैया नमस्ते बताइए क्या आप आपकी बस पर हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है ना टाइम से वह पहुँचाती है जी अभी दो दिन हुए हैं हम लखनऊ से गोंडा जी जब आप पैसा पूरे लेते हैं टिकट का पूरा पैसा लेते हैं और बस में कोई सुविधा नहीं उसमें सीट भी टूटी हुई है ना कोई पानी पीने की कोई सुविधा है वो टाइम से बे टाइम बस पहुँचती है तो इसमें हमें सवारी करने से क्या लाभ मिला जी नहीं समय पर ना आती है और ना पहुँचाती है जी हमें सात बजे टाइम था बस मिलने का नौ बजे बस आई फिर उसमें इतनी दिक़्क़त इतनी दिक़्क़त इतनी गर्मी में हम लोग परेशान हो गए जी हम तीन लोग थे वही तो दिक़्क़त हम पैसे दे रहे हैं फिर खड़े होकर हम पूरी यात्रा करें तो उससे हमें क्या लाभ बताइए आप ही बताइए जी जैसे हमने टिकट बुक कराया और हमें सीट तो चाहिए ही चाहिए तो हम खड़े होकर सवारी क्यों करें जी हमें आपका नंबर मिला तो हमने आपके पास किया जी उनसे कहिए कि वह सही टाइम टेबल का सही ध्यान रखें

जी जी नमस्कार